ड्रॉ की अगर मैं बात करूँ तो ड्रॉ करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कभी ऐसा दिन होता है जब मुझे ड्रॉ करने की इच्छा नहीं होती तब हो सकता है की शायद मेरी तबीयत ख़राब हो या किसी कारणवश मैं घर से बाहर हूँ या मैं वो समय न दे पा रही हूँ परंतु अगर मैं ड्रॉ की बात करूँ तो ड्रॉ मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रॉ करने की प्रेरणा मुझे मैं बचपन से ही जब किताबें पढ़ती थी जो चित्र देखती थी तो मैं अपने किताब पर अपने पेंन्सील से कुछ न कुछ बनाती रहती थी तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ड्रॉ करना इसलिए मेरी बचपन से मैं ड्रॉ करती आई हूँ और प्रतिदिन मैंने यह समय जैसे मैनेज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने डेली प्रतिदिन एक एक घंटा मैं ड्रॉ के लिए निकालती हूँ की मुझे प्रतिदिन एक घंटा ड्रॉ करना है और उसको अपना समय देना है